हम अपना परिवारमे हमरा चारि टा बेटी दू टा बेटा यऽ बड़की बेटी ऑनर्स कए कऽ गाँवेमे बियाह कयने छी आ दोसर बेटी ओहो ऑनर्स कए कऽ बीएड के इन्ट्रेंस निकालने यऽ आओर ओहिसँ तेसर जे यऽ ओ बेटी ऑनर्स कए कऽ एम एमे एडमिशन करेने यऽ फेर चारिम बेटी जे यऽ ओहो अथी इन्टर कए कऽ ओहो तैयारीमे लागल यऽ पार्ट वनमे अपन एडमिशन कराए कऽ अपन तैयारी कए रहल यऽ दू टा बेटा यऽ जौंऑं जाहिमे एकटा खेलमे यऽ कबड्डी सीतामढ़ीमे रहि रहल छै आओर छोटका जे यऽ ओहो पढ़ि लिख रहल यऽ अपन हम दू बहिन छी गाँवमे हमर दोस्त यऽ सब एके गाँवमे रहै छी तारा स्थान यऽ हमरा महिषीमे जे सब जाइ छी साँझ कऽ दर्शन करै लए

ओहिसँ बहुत आदमीसँ दोस्त सबसँ सबगोटा मिलै छी एक जगह भए कऽ सबगोटा गपशप करै छी अपना अपना सब अपन नीक बेजाए जकरा जे होइ छै सब कनी काल अपनामे हँसलहुॅं बाजलहुॅं सबगोटा फेर घर आबै छी अपन बाल बच्चाके बीचमे अपन सबगोटा रहै छी सब बच्चा अपन पढै लिखै वाला छै सब अपन पढै लिखै यऽ आरो जे